हम खाना बनाबै गेल छलि तऽ दिक्कत आइ रहलै सब्जी वब्जी काटि उटके चावल वावल बना लेले रहलि जब सब्जी बनाबै गेलियै तऽ गैस खतम भऽ गेल रहलै तऽ गैस नहि छलै तहिके लेल नहि ओहिमे दिक्कत आ गेल रहलै फेर मार्केटमे जाइके पड़लै गैस उस लाबैके पड़लै एहिके लेल दिक्कत रहलै फेर चाय बनाबै गेलि तऽ चाय पत्ती नहि रहलै तऽ ओहिके लेल दोकानपर फेर जाइके पड़ैत रहलै तऽ दोकानपर गेलि फेर चाय दूध सब लै के आबैके पड़ै छै एहि सबमे दिक्कत आ गेल रहलै आओर गैस नहि रहलै तऽ फेर